जों गालामाल दखानावथ' बिदिनो बायदिसिना सिफ्स इरि बिदि मोनला बाइयो बिसकुट सक्लेट बिदि मोनो प्रेटल मोनो गारि थाव आरो रेसथुरेन्ट दं फिसा फिसा सावमिन मम' बाइदिसिना मोनो कफि मोनलोङो गोथाव गोथाव साहा सावमिन मम' गोथाव गोथाव सिखोन फख'रा बिदि मोनला बाइयो बेंथल रेस्थुरेनाव ओरै दं थिन दखान दं गोसो बायदि मा नांगौ मोनजोबो गासिबो दंला जोबो बेथलाव फिसा फिसानो गालामाल रेसथुरेन्ट हटेल दंजोबो फिसा फिसा मा नांगौ मा नाङा मोनला जोबो इसे इसेनो जोंनि बेंथल बाजाराव आरो बिदिनो मोनजायो रेसथुरेन्टफ्राव गोथाव गोथाव इसे इसे गालामालायावबो मा नांगौ मोनजोबो फिसा फिसौनो बाइदिसिना थाव गुबै नांगौना मा नांगौ मोनो इसे इसे प्रेटलफ्राबो दं दिफुआव लाइनाङा मोनो गाला माला दखानफ्रावनो मा नांगौ मोनजोबो बेदरफ्राबो मोनो बेदर ना दंजोबो गोसोबाइदि बइलार अमा गोसो बाइदि मोनजोबो जोंनि बेंथलाव नायाबो मोनो मोजां मोजां ना मोनो लकेल मोनो गामिनिफ्राय लाबोनाय मोजां मोजां ना लकेल मोनो मा नांगौ मोनजोबो गासिबो दंजोबो मामा नांगौ दं गासिबो मोनजोब खायो इसे इसेनो बायदिसिना दावफ्रा इसे खम खम मोनो बाजाराव बिस्टिबार बाजारफ्राव अमाफ्राबो इसे खम मोनो बाजाराव मा नांगौ मोनजोबो बाइदिसिना मा मा नांगौ गोजानाव थांनाङा जोंनि गालामाल दखान बिदियावनो मा नांगौ मोनजोबो बाजारफ्राव इसे एनै बेंथल बाजारावनो गोसो बाइदि जेरावबो गोजान गोजानाव थांनाङा बाइदिसिना बङाइ सङाइ थांनाङा बेंथलावनो मोनजोबो गोसो बाइदि मा मा नांगौ रेसथुरेन्ट गोसो बाइदि हटेल मा जानो गोसो दंजोबो सावमिन मम' गासिबो मोनजोबो आरो नों एकमबा बाजाराव थांनो हास्लाबाबा खाथि खालानि गाला मालायावनो मोनो बाइदिसिना मा मा नांगौ मोनजोबो फिसा फिसौनो बाजाराव थांनो हास्लाबाबा द'खानाव खाथि खालानि द'खानाव मोनजोबो गासिबो

थाव इरि संख्रि बानलु मोनला जोबो गासिबो मा नांगौ मोनजोबो गालामाला फ्रावनो गोसोबाइदि बेदर ना गासिबो मोनजोबो ओरै बासटेनाव दं मोनसे गालामाला बावबो गोसो बाइदि मोनजोबो ओरै दं बाजार गेजेरावबो दं गोसोबाइदि मोनो आरो बैथिं दं गोसो बाइदि मैगं थाइगं बेलासिबाथाइ मोजां मोजां मैगं गामिनिफ्राय लाबोनाय थाजा थाजा मा नांगौ मोनजोबो गोसो बाइदि जोंनि बेंथल बाजारावनो गोसो जाबानो मोनजोबो गालामालाफ्रावबो मोनजोबो गोसोबाइदि मा मा नांगौ मोनजोबो गोसोबाइदि गोसोबाइदि लायनो हायो मा नांगौ मा नाङा खाथियावनो मोनजोबो गोजान गोजानाव थांनांलाइया थिं इरि नांगौबाबो गोसो बाइदि मोनो खाथियावनो सिमोट नांगौबाबो गासिबो मोनजोबो न' बानायनाय समाव गोसो बाइदि मोनजोबो सिमिट इरि टाइल्स इरि गोसो बाइदि मोनजोबो जेरावबो बङाइ थङाइ थांनांलाइया बेंथलावनो गासिबो मोनजोबो आरो फिसा फिसौवाथ' गाला गोसो बाइदि खाथियावनो मोनजोबो गोसो बाइदि गोजानाव थांलाय नाङा